वर्तमान युग में मोबाइल फोन हमारे जीवन में एक अहम हिस्सा बन गया है आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल फ़ोन मोबाइल फ़ोन है चाहे गरीब हो या अमीर आज कल स्मार्ट फ़ोन का ज़माना है और हर कोई हर युवा की इस तरफ़ तेज़ी से दिलचस्पी बढ़ती जा रही है पिछले दिनों में मोबाइल का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है आइए जानते हैं स्मार्ट फोन से हमें होने वाले फायदे और नुकसान के बारे में फायदे जैसे कि वाट्सऐप फेसबुक इंस्टा यूट्यूब इस प्रकार के ऐप हैं जिनका उपयोग एक संचार तंत्र के समान किया जा रहा है इसके साथ ही कई प्रकार के एप्लीकेशन हैं जिनका उपयोग चैटिंग कॉल वीडियो काॅल आदि के लिए किया जाता है और मोबाइल फ़ोन से निकलने वाले रेडिएशन से मानव शरीर को नुकसान हो सकता है स्मार्ट फ़ोन के इस युग में इंटरनेट से होने वाले बच्चों को गल गलत जानकारियाँ भी मिल सकती हैं मोबाइल फ़ोन के कारण छात्रों की पढ़ाई लिखाई बहुत कमज़ोर हो गई है रात रात भर मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल लोगों के दिमाग को कमज़ोर बना देता है